हॅलो आं कोण उलयता आं सर आं सांगा हय आसात चार आसात सद्द्या हय हय हय हय हय आवडटले चार आसात

अशें

बरें आनी ड्रायवर आमचो काय तुमी दिता बरें कळें आनी तांकां पगार बी कसो किदें ट्रिपी प्रमाणें अच्छा अच्छा हा बरें बरें

बरें जाता आमी हांव तयार आसां हय बरें तर धाडपाक शकता आतां तुमी म्हटलें न्हू की एका आठवड्यान एका बराबर पेमेंट दितलें म्हणून तशें एक दिसाक समज एक ट्रीप मेळटा जाल्यार तुमी सांचे दिवपाक शकना कित्याक काय ड्रायव्हरांची आमची मागणी आसता म्हणजे अशें की तांकां मागीर तेच दिसाक जाय पडटा अशें जावचें ना कळें हां बरें आसा बरें बरें सर बरें